हैलो नमस्ते जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ हाँ पूछिए अपने कौन से सब्जेक्ट में करी है एम एस सी गणित में ठीक है तो अपने अपनी मास्टर पूरी कम्प्लीट कर ली अच्छा तो आपने कितने साल हो गए आपको पूरी मास्टर्स किए हुए चार साल हो गए आपको और अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली ऐसा क्यों तो कॉलेज के बाद अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल पाया तो उसके बाद आप कोई स्कूल में अपने किसी स्कूल में ट्राई किया

क्यों नहीं किया आप जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं हो इसका मतलब देखो भाग्य आजमाना तो अलग बात होती है लेकिन नौकरी अलग बात होती है आपको चार साल हो गए एम एस सी किये हुए आपने गणित जैसे विषय मतलब बहुत अच्छा विषय माना जाता है गणित को उसके बाद आपने उसमें एम एस सी करने के बाद भी अपने जोब के लिए तलाश नहीं किया खैर कोई बात नहीं हम आपकी इसमें ये मदद कर सकते है हम आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्र बता सकते है जिसमें आप नौकरी कर सकते हैं जैसे की हमारे पास अध्यापकों का क्षेत्र है जहाँ पर आप अप्लाइ कर सकते है तो क्या आपको पढ़ने में रुचि है देखिए पढ़ाने वाला रुचि का पढ़ाने में रुचि तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको जो आपने पढ़ा है उसी को पढ़ाना होता है और बहुत ही अच्छा क्षेत्र भी है इसमें ज़्यादा कोई माथा पच्ची भी नहीं है और अच्छी इसमें आपको योग्यता के हिसाब से आपको वेतन भी उसी हिसाब से मिल जाएगा

तो नौकरी के अलावा चलो पढ़ाने के अलावा आप किस चीज में रुचि रखते हैं अच्छे किसी कम्पनी में तो हाँ आपके पास आपने मास्टर्स किया हुआ है ना तो आप एक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए तो उससे आपकी नौकरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और आपको अच्छी कोई डिप्लोमा से कोई अच्छी कम्पनी में जोब भी मिल जाएगी हाँ मैं आपको अलग अलग तरीके के जो भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं मैं उनके बारे में आपको बता सकती हूँ और और तो मैं एक दो कोर्सेस हैं भी जिसमें मैं आपका दाखिला भी करवा सकती हूँ कुछ दो साल के हैं कुछ तीन साल के हैं कुछ पूरे चार साल के भी है लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि आपको चार साल तो एम एस सी किए ही हो गए है तो आपके लिए ये बड़े लम्बा समय होगा तो मैं आपको किसी छः से एक साल तक के कोर्स में दाखिला दिलवा सकती हूँ उसके बाद आप उससे जैसे ही पढ़ के निकलेंगे उसमें बहुत सारी कम्पनीज़ हैं जिसमें प्लैस्मन्ट के लिए इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं तो आप उसमें उसी प्रकार से इंटरव्यू दे कर उसमें कम्पनी में आपकी नौकरी लग सकती है

ठीक है जी मैं आपको बताती हूँ